हमसब तऽ ऐसे रेसिपी सब तऽ बनेबे करै छिऐ घर दुआरमे किछु किछु सब बनेलहुँ घरमजे होइ छै खान पान बनाबऽ ओहिमे दिनचर्यामे जे होइ छै से रोज बनेलहुँ किछु रेसिपी जे छै से हमसब बनाबऽ चाहै छिऐ किन्तु बन नहि पाबै छी नीकसँ आ ना ओकरा बारेमे जानकारी रहै छै अगर जानकारियो लऽ लेल जाइ छिऐ तऽ ओकर सामग्रिये नहि मिल पाबै छै सामग्री अगर ले लेलहुँ तऽ तऽ बनाबऽमे टोय टॉय टोय टॉय करैत रहै छी कि कोना बनतै केना कोन विधि से बनतै केना पहिने की करिऐ केना जेना गुलाबेजामुन छै तऽ गुलाबे जामुन अगर बनाबेके होइ छै हमरा तऽ ओकर तऽ समान हम पुछि पुछि कऽ ककरो ककरो से केम्हरोसँ जुटा लेबै लेकिन बनाबऽ जाइ छी तऽ बुझाइ छै कि कोना करिऐ एम्हर एना करिऐ कि एना करिऐ समझेमेँहीँ आबैत रहै छै कि कोना करिऐ किआकी जे चीज नहि बनेने रहु ओकरा बनाबऽमे तनि पहिला कदम ककरो डर लगै छै से वाला बात हइ कि पहिला कदम बनाबऽ जाइ छै तऽ बुझू जे कोना करिऐ कोना नहि करिऐ केना बनतै हम बनबै तऽ की छिड़िआ जेतै बहुत सारा मनमे दुविधा उत्पन्न होइत रहै छै ओहि दुआरे कोइ भी रेसिपी जेकि नया छिऐ जे बनाबऽके तऽ चाहै छिऐ लेकिन नहि बन पाबै छै आ बनाबेके कोशिश करै छिऐ तऽ अनभुआर लगैत रहै छै सेहो मुद्दा उठि जाइ छै